हम सब हम लोग आस पास की खेत में भी अच्छा फसल आता है उसमें घूमने जाते हैं मंदिर भी जाते हैं या टाउन में मेला उला लगता उसमें भी जाते हैं कि कि जो अच्छा से घूम सके या बाजार भी जा सकते हैं कि अच्छा से रह सकते हैं घूम सकते हैं फिर सकते हैं खा भी सकते हैं और अच्छा से भी कोई भी समान किन सकते हैं इसीलिए हमको घूमने फिरने में बहुत मन लगता है हम या या हमारे समाज का भी यही नियम अच्छा लगता है कि हम सब मिल करके करके भी घूमे या हम पर्सनल घूमे या हमारे समाज सभी मिल करके घूमे मंदिर सबसे अच्छा प्यारा लगता है या कोई भी देवता का मंदिर हो या बाबा धाम हो या वैष्णो माता का मंदिर हो या दुर्गा माँ का मंदिर हो या काली मंदिर माँ का मंदिर हो यही सब घूमने फिरने में हम लोग का मन लगता है हम या हमारे समाज का इसी नियम इसी सब घूमने फिरने में बहुत मन लगता है हम सब घूमने जाते हैं हमारे समाज भी जाते हैं मंदिर घूमने के लिए पूजा पाठ करने के लिए बाजार भी जाती है मंदिरें घूमने के लिए पूजा करने के लिए और पूजा के लिए जाते है घूम फिर भी सकते हैं कि हम अच्छा तरह से घूमते रहते हैं और हमारे समाज में घुमैत रहते हैं सभी